नमस्कार हाँ आपसे मंगवाया था फोटोग्राफ़र वाले बोल रहे हैं मेरा यहाँ शादी है फंक्शन तो हमको जो है करवाना है वीडियो भी बनवाना है शादी मे फोटो उटो करवाना है खिंचवाना है तिलक का भी देखना है उसमे और घर का भी देखना है शादी वाला और बारात भी लेने जाना है और देखना है ये सब कर लोगे आप जी तो कैसे चार्ज है उसका मतलब कैसे फोटो का लोगे वैसे वीडियो बनाओगे क्या चार्ज है जी जी जी जी जैसे फोटो मान लीजिए दो सौ फोटो खींचना है तो कही दो सौ फोटो जायगी खीचने फोटो का सर वही है फोटो जो है अच्छी क्वालिटी की होनी अच्छी अच्छी आनी चाहिए फोटो का वो वो वो वीडियो का कितना पड़ेगा अलग ये फोटो का पड़ेगा बीस हजार वो एक ही अच्छा तो इसका एलबम बना कर देंगे फोटो का कि इसी मे देंगे लग कैसे देंगे तो एलबम का चार्ज अलग से तो नही लगाएंगे बाद में जी जी जी सर बस हमको यही है बस जो एलबम की जो फोटो लगेगी वो बहुत अच्छी क्वालिटी आना चाहिए जी जी और कैसेट में शादी के जो होते हैं मतलब छोटे छोटे कार्य बड़े बड़े कार्य छोटे छोटे कार्य होते हैं वो सब वीडियो में दिखना चाहिए ये नहीं कि मतलब आपने लेबर भेजा वो सो गया वो कह रहा है हम सो गए ये आया ही नही वीडियो मे देखने को नही मिला बाद में हाँ तो जिसको आप भेजिएगा जी जिसे आप को है भेजना है तो सब अच्छे लड़के भेजिए और अच्छा काम करवाइए औ कुछ मतलब एडभांस लेते भी हैं क्या जी तो आपको लिखवाना पड़ेगा जी जी ठीक है आपको हम भिजवा देंगे मिल जाएंगे आपको तारीख़ लिखवा देंगे बीस तारीख को शादी है तो लिखवा देंगे ठीक है ध्यान में ध्यान मे ध्यान में इतना ही रखिएगा काम जो है सो अच्छा होना चाहिए कही जी काम अच्छा होना चाहिए पैसे कि बात नहीं बोलो

जी जी जी तो आपकी कहाँ पर दुकान है जी जी हाँ घंटा घर के पास

चलिए ठीक है रखते हैं नमस्कार भाई